असां चार माण्हुनि खे ॿाहिरि वञिणो आहे त हुन जो घणो चार्ज आहे ऐं छह माण्हुनि जो करायूं पिया त घणो चार्ज आहे असांखे ॿुधायो